हमारे भारत में धार्मिक अंधविश्वासों की अगर बात करें तो जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी हैं हर अच्छे और बुरे के अंदर अन्धविश्वास भारत के जो लोग हैं वो देख लेते हैं हमारे यहाँ धार्मिक में जैसे की अगर किसी ने घर से निकलते ही छींक दिया या चलते वक़्त अगर अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया या दिए का बुझ जाना अगर दूध उबाल गया और बर्तन से बाहर निकल गया तो इस प्रकार के कुछ अन्धविश्वास हैं जो लोग मानते हैं जैसे कि मन जाता है कि अंधविश्वास में कि जैसे बिल्ली अगर रास्ता काट गई तो दूर खड़े हो के थोड़ी देर पाँच मिनट खड़े हो जाओ या तब तक पाँच मिनट आप चलो मत या अपनी चप्पल फेंको आगे की तरफ़ तो उससे आपको कुछ दिक्कत नहीं होती तो कुछ कुछ चीज़ें हैं अन्धविश्वास जिनका अभी तक पालन किया जाता है ये ऐसी ही चीज़ें हैं जो आज भी मानी जाती है अगर जैसे रात में बिल्ली और कुत्ते का रोना अशुभ माना जाता है तो यह सारे जितने भी चीज़ें हैं ये आज भी यहाँ पर अंधविश्वास लोग मानते है